ملک میں دستیاب اسپتالوں اور طبی خدمات کے بارے میں رائے یہ خدمات شہروں میں نسبتاً بہترین ہیں جہاں پرائیویٹ اسپتال جدید ٹیکنالوجی اور تربیت یافتہ عملہ دستیاب ہوتا ہے لیکن دیہی اور دور دراز علاقوں میں اب بھی بنیادی طبی سہولیات کی کمی ہے وہاں اکثر ڈاکٹروں کی کمی دوائیوں اور آلات کی قلت ایمبولینس اور ایمرجنسی خدمات کی غیر موجودگی جیسے مسائل درپیش ہیں کچھ حد تک بہتری ضرور آئی ہے خاص طور پر سرکاری اسکیموں جیسے آیوشمان بھارت یوجنا جو غریب خاندانوں کو مفت علاج مہیا کرتی ہے ٹیلی میڈیسین خدمات ضلع سطح پر نئے اسپتالوں کی تعمیر لیکن سستی کا معاملہ مختلف ہے نجی اسپتال اب بھی عام لوگوں کے لیے مہنگے ہیں اور سرکاری اسپتالوں میں رش عملے کی کمی اور بد انتظامی جیسے مسائل ہیں ایک کرا امتحان تھا کووڈ نائنٹین حکومت اور عوام نے مل کر بڑے پیمانے پر ویکسینیشن مہم چلائی ہنگامی اسپتال آکسیزن سپورٹ اور کووڈ وارڈس کا قیام تیز ہوا منفی پہلو آکسیجن اور بیڈس کی شدید کمی غلط معلومات اور خوف نجی اسپتالوں میں علاج کے لیے حد سے زیادہ چارجز چند قابل عمل تجاویز دیہی علاقوں میں بنیادی صحت مراکز کی بہتری ٹیلی میڈیسن کو فروغ دینا تاکہ دور دراز علاقوں کے لوگ بھی مشورے لے سکیں نئے ڈاکٹروں کو دیہی علاقوں میں خدمات پر آمادہ کرنے کے لیے مراعات سرکاری اسپتالوں میں شفافیت اور نگرانی کا انتظام بہتر بنانا